जेह्ड़ा इत्थै जेह्ड़ा इत्थै ग्रांऽ ते इत्थै बड़े कंपीटिशन होंदे न जियां बड़े लोक हिस्सा लैंदे न अलग अलग गेमां होंदियां इत्थै ते बड़े बच्चे न ज इस कम्मै ई पार्टीस्पेट करदे न आं खेल बिच हिस्सा लैंदे न बक्खरा बक्ऱा गेम होंदा इत्थें खेल अलग खेल अलग अलग प्रकार दे खेल होंदे इत्थै ते बच्चे बड़े खुश होइये इत्थै पार्टीस्पेट करदे न प्रजोग हिस्सा लैंदे न आं एह्दे बिच बी इ'नेंगी बड़ा फायदा थ्होंदा ते आं ते एह्दे च ते बड़ा फायदा बमारियां बी नेईं लगदियां इ'नेंगी ते कन्नै जिंद बी स्वस्थ रौहंदी ते आं चलदे फिरदे रौहंदे बच्चे बॉडी बी स्वस्थ रौहंदी ते फिटनेस रौहंदी बॉडी इंदी स्वस्थ रौहंदी ते बमारियें कन्नै लड़ने दी शक्ति बी थ्होंदी इंदे कन्नै आं